हैल्लो हां जी हां जी हां जी हां जी अच्छा ओह् कोई डेढ़ सौ तकर होने न हां हां पैकेटें आह्ले वि हैन दुए वि हैन खुल्ले वि हैन अच्छा पैकेटें आह्ले लैने तुसैं ठीक ऐ किन्ने लैने भला अच्छा पंज पैकेट करने तुंदे अच्छा ठीक ऐ ओ सौ इक सौ दस इ'यां दिन्नेआं हां ओह् बी दो ओह् बी दो किस्में दे होंदे ना हां चिट्टे वी दो दो किस्में दे होंदे न इक इ'यां द्रढ़मड़े होंदे शूट शाट दिक्खो ए एह्दे विच निं होनी ऐ जेह्ड़े लाल आह्ले न उंदे च करी लैगे कोई दो त्रै रपे ते जेह्ड़े दुए न उंदे विच निं होनी ऐ ओ इयै रेट न हां तुस केह्ड़े लैने न अच्छा पंज पंज पैकेट करने ठीक ऐ अच्छा दकान नौ बजे खुली दी होंदी सवेरै ते कोई शाम्मी छे सत्त बंद करूने सत्त करने छे वि कोई कम्म शम्म होये छे करुने नेईं ते सत्त बजे तकर करी ने हां ठीक ऐ ठीक ऐ कुसलै आना तुसें शाम्मी लै आना यां सवेरै आना ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल नेईं हां और वी रक्खे दे न हां सारे रक्खे दे चने दी दाल वी ऐ मायें दी वी ऐ धोती मुंगी दी वी ऐ दुई साब्त मुंगी ओह् सत्तर रपे

हां जी हां ओह् इक सौ सट्ठ रपे ऐ न ओह् बी दो किस्म दे होंदे न इक इक डेढ़ सौ वि हैन ते इक इक सौ सट्ठ न ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ एह् अच्छा कोई गल्ल नेईं कोई गल्ल नेईं अस पाइयै रक्खुड़गे